आप कम्प्यूटर गैलेक्सी से बोल रहे हो मैम मुझे लेपटाॅप चाहिए था साठ हजार तक का उसकी रेम रोम इस्टोरेज बैटरी सब अच्छी है अच्छी क्वालिटी में मिल सकता है मैम वो भोपाल गेलेक्सी इस्टोर में अच्छे लेपटॉप मिलते हैं क्या आप वहाँ से दिला सकते हो मुझे मैम उसके फ़ीचर्स कैसे हैं आप बता सकते हो मुझे मैम अब मुझे वो लेपटॉप कहाँ से मिलेगा मैम तो मैम मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा दो तीन दिन लग जाएंगे तो क्या आप घर तक पहुँचा के दे सकते हो लैपटॉप आमने सामने इसमें टाइम लगेगा मुझे तो मैम इसके लिए मैम उसमें फिर मैम आप भोपाल गेलेक्सी इस्टोर से दिला सकते हो लेपटॉप दिला सकते हैं तो मैम मैम दो तीन दिन के बाद बताते हम आपको अगर आना होता है तो कॉल कर देंगे इसी नंबर पे मैम फिर उसके प्राइस ओराइस में कुछ डिस्काउंट कुछ मिलेगा हमको नहीं मिलेगा मैम मैं दो तीन दिन बाद बता सकती हूँ अभी तो मुझे टाइम नहीं है मेरे पास तो थोड़ा लेट हो जाएगा मैम कॉल करके आएंगे ना आपके पास चलो ठीक है मैम फिर हम आके आके आपको कॉल करते हैं ठीक है धन्यवाद